हलो तव्हां तव्हां प्रापर्टी डीलर था ॻाल्हायो मूंखे न अरेजर विस्ता में हिकु जॻहि टू बी एच के घरु खपंदो हुयो मुंहिंजी हिकु साहेड़ी आहे संजना खिलवाणी उन्हनि तव्हांजो रेफरंस ॾिनो हुयईं उन हिसाब सां टू बी एच के ऐं फर्स्ट फ्लोर ते घरु खपे मूंखे ऑनरशिप खपे बजट जो कोई वांदो कान्हे बजट में कोई प्रो इशू कान्हे पर मूंखे सुठो ऐं सेफ्ली घरु खपे अपार्टमेंट में हुजे ऐं गार्डन प्लस गेम्स पार्टी पूल सां थोरो ईअं हुजे

हूं उते लाइ छोकिरियुनि जे लाइ सेफ आहे हलो न महेश साईं ईअं गल्स असां भई उते छोकिरियूं शांतीअ सां न रही सघूं ईअं कुझु उते मग़ज़मारी कंहिं क़िस्म जी त कान्हे न आसे पासे में सभु पड़ोसी कीअं आहिनि तव्हां ॿुधाए सघंदा आहियो कुझु ईअं भाई ऐरिया उन्हनि जी कहिड़ो अराजन विस्ता ते ई आहे न ऐं एड्रेस चोकसि हुनजो रूम नम्बर ऐं इहो सभु तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो उनजो चार्ज घणो थींदो हलो मैक्सिमम खाली मूंखे चार्जेबल ॿुधाए छॾियो न